جب بھی مجھے کسی چیز کو بہتر بنانے یا اپنی سوچ میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا وقت نکال کر خود سے بات کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ پہلے مسئلے کو اچھی طرح سمجھوں پھر اس پر سکون سے سوچتی ہوں کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے لیکن اکثر پرسکون ماحول ڈھونڈتی ہوں جیسے پارک میں واک کرنا یا کسی خاموش جگہ پر بیٹھ کر اپنے خیالات کو ترتیب دینا کبھی کبھار میں اپنے کسی قریبی دوست یا گھر والوں سے بات کر لیتی ہوں تاکہ ان کی رائے بھی سن سکوں بعض اوقات تو میں وقت کے ساتھ بہاؤ میں چلتی ہوں یعنی ہر چیز کو قدرتی انداز میں دیکھتی ہوں اور خود بخود سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں میرے خیال میں بعض دفعہ چیزوں کو وقت دینا بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ہماری نظر اور سوچ دونوں بہتر ہو جاتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ میں دونوں طریقہ اپناتی ہوں کبھی خاص طور پر سوچتی ہوں اور کبھی کبھار وقت کے ساتھ بہاؤ میں چلتی ہوں